हेलो नमस्कार हाँ तो मैम ये मैं बोल रही थी कि मेरे यहाँ मेरी सिस्टर की शादी है और उसमें मुझे चार दिनों के लिए आपके यहाँ से फ़ोटोग्राफ़र वीडियो और फ़ोटो के लिए चाहिए तो आप बताइए अच्छा ओर उसमें मुझे एल्बम बनवाना है उसमें एल्बम भी बनवाना है उसी में तो आप बताइए ना चार दिन में कितना चार्ज़ लेंगे आप अस्सी हज़ार रुपये तो बहुत बता रहे हो मैम हेलो वो तो सब ठीक है लेकिन फिर भी तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो ना थोड़ा बहुत तो कम कर लो कर लो अब थोड़ा बहुत तो होता है मैम कैसी बात करते हो ओके